دلی میں کئی ایونٹئے ہوئے ہوئے ہیں جیسے دو ہزار دس میں کامن ویلتھ گیم ہوئے ہیں ہوئے تھے جو الگ الگ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے تھے اس کے اگلے سال انڈیا میں کرکٹ ورلڈ کپ ہوا تھا جس کے کچھ میچ دلی میں بھی کھیلے گئے تھے اور وہ میچ انڈیا جیتی تھی اور وہ ورلڈ کپ بھی جیتی تھی انڈیا اور اس کے اگلے سال ہی انڈیا میں پھر سے کرکٹ ورلڈ کپ ہوا تھا جو دلی میں بھی کچھ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے تھے